औ गुद आफटारनुन मेम मा होनो आंहा आंनि गार्लफ्रेन्डजों गोरोबलायाखै स' बिनि सायावनो रिलेसोनसिपआव गोबां प्रब्लेम हेंथा फैगासिनो बेनि सायाव एसे आं जेबो उफाय नुआखै मा खालामगोन मा खालामा जाबाय थादों सान्नानै मोनाखै आं आङो आंनि गार्लफ्रेन्डजों बारा टाइम होनो हायाखै बिजों बिजों टाइम होनो हायिनि रायज्लायनायफोरा गेप जागासिनो मोजां रायज्लायनाय जाया बोराबगासिनो बियो बेनो आरो ना मा होनगोन

औ

औ औ नङाबा नोंनियाव थेरापि लाहैनो हागोन नामा फेमिलि थेरापि

दे बिदिबा थेंकिउ